पशु पक्षी पालना इक बड़ा ही अच्छा बड़ा गै अच्छा इक बिज़नस ऐ जियां कि पोल्ट्री फार्म होइय़ा पोल्ट्री फार्म बिच्च अस अगर शैड्ड बैड्ड होआ अस बिच्च तिन्न ज्हार बर्ड़ पाई सकनें आं जिन्ना अस जादा माल पागे उन्ना गै स्हानू फैदा होंदा अगर अस उसी टाईम टू टीाईम फीड देगे पानी देगे तो उन्न अच्छी ग्रोथ करनी ऐं अच्छी दवाई बी होनी चाही दी ऐ तां ओह् टाईम उप्पर बड्डे होई जाह्न सर्दियें च अगर अस सर्दियें बिच्च पोल्ट्री फार्म च मुर्गे पान्ने आं ते स्हानू उ'नेंगी हीट दी जरुर पौंदी ऐ अगर अस गर्मीं बिच्च मुर्गे पान्ने आं शैड्ड च उ'नेंगी पक्खे दी जरूरत होंदी ऐ और जेह्ड़े शैड्ड दै आलै दोआलै तरपाल लग्गी दी होंदी ऐ ते स्हानू उसी सर्दियैं दै दिनैं बंद रक्खनां पौंदा ते गर्मियैं दै दिनैं खोह्लनां पौंदा ताकि जेह्ड़े असैं बर्ड़ पादे होंदे ओह् सर्दियैं दे दिनैं ते गर्मियैं दै दिनैं बी बची रैह्न